एक किताब शिव खेड़ा की आती है यू कैन विन और जिसमें आदमी का आत्मविश्वास उसका मनोबल और जो है कैसे उसकी जो है कान्फिडेंस को बना कर रखा जाए ज़रूरी नहीं है कि विद्यालय में आप बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी है तो ज़िंदगी में भी आप जो है बहुत कोई एक सफल व्यक्ति रहेंगे या कोई व्यक्ति अगर कोई बालक अगर विद्यालय में जो है वह औसत रहा है तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में आगे जा कर वह एक अच्छा मुक़ाम पा नहीं प्राप्त कर सकता अपनी मेहनत के बल पर तो कुल मिला कर के शिव खेड़ा जो कि एक आज की तारीख में एक बहुत जाना माना प्रसिद्ध नाम है जो अपने जीवन में ख़ुद स्टूडेंट टाइम से एक एवरेज व्यक्ति रहे हैं तो उनकी कई पुस्तकें हैं कई किताबें हैं जो है वह अच्छी हैं मोटिवेटर मोटिवेटर के नाम से जाने जाते हैं और और आज की तारीख में मनोबल को कैसे बूस्ट करना है कैसे उसको ऊँचा रखना है अगर यह व्यक्ति को आता है तो कोई भी ऐसी कोई भी कठिनाई अज या चैलेंज नहीं है कि जो उसको वह न बीट कर सके न उसको फांद कर आगे जा सकें